सामाजिक आओर नैतिक मुद्दा पर धर्मके शिक्षाके स्थानीय संस्कृति के समुदाय अच्छा होना चाहिए जैसेकि मुस्लिम सबके लेल अथी हो गेल अथी मदरसा इसकुल तऽ ओहिमे ओकर सबके अथी भाषामे समझायल गेल ओकरा सबकेंँ अथी धर्मके बारेमे बताओल गेल आ जैसे हिन्दू हमसब भेलियै तऽ हिन्दू सबकेँ बारेमे जैसे पूजा पाठ धर्म ग्रन्थ ई सबके बारेमे सीखायल गेलक बच्चा सबके ताकि बच्चा सब भी सीखे जाने जे आगे चल करके ओ सबको ओ सबके भी मतलब कि जानकारी हो ताकि ओ भी अगला पीढ़ीमे बच्चा सबके बताबे एहि सबके लेल अच्छा मतलब कि व्यवस्था होयके चाही आ हो भी रहल हय अइसन बात नहि हय जे नहि हो रहल हय से लेकिन ठीक हय जे ई सब व्यवस्था मतलब कि हो रहले ताकि बच्चा सबके ई सब चीजके जानकारी मिलै आओर ताकि ओ भी बच्चा आगे चल करके दोसर बच्चाके अथी बताय